खाना बनाना मैंने सोलह या सत्रह वर्ष की उमर से शुरू कर दिया था वैसे तो मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था फिर ठीक है धीरे धीरे सीखा मम्मी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बताती धीरे धीरे सीखते सीखते सत्रह साल की उमर में मैंने पहली बार पूरा खाना बनाया था पूरा खाना बनाया था और अनुभव की बात करें तो बहुत अलग तरह का अनुभव था क्योंकि मैंने पूरा किचन खराब कर दिया था पहली बार बनाया था डांट भी खाई थी लेकिन खाना सबको बहुत पसंद आया सबको बहुत अच्छा लगा था मेरे हाथ का खाना और मैं बहुत खुश थी बनने के बाद और उनके मुँह से मेरे लिए जो तारीफ निकल रही थी बहुत मस्त थी खाना बहुत अच्छा बना था मम्मा को बहोत अच्छा लगा पापा को बहुत अच्छा लगा इस सत्रह साल से की उम्र से मैं खाना बना रही हूँ मुझे मुझे तीन चार साल हो गए हैं खाना बनाते बनाते अब तो मैं पूरा खाना अच्छी तरीके से बना सकती हूँ